राधास्वामी मां वेझड़ हिकिड़ो किताबु पढ़ियो जेको संत राधास्वामीअ जे ॾेरे मां मूंखे मिलियो हुओ किताब जो नालो हुओ संतनि जी महिमा उन किताब जे द्वारां मूंखे इहो अहसासु थियो की संत कीअं हूंदा आहिनि संतनि जी महिमा केॾी वॾी हूंदी आहे जेको सब्रु शांती संतनि में हूंदो आहे उहो असांखे उन्हनि मां अपनाइणु खपे उहो धीरे धीरे हाणे हिन वक़्तु त असांजे अंदरि गुसो ईर्ष्या इहे सभु भरियलु आहिनि पर जीअं जीअं असां थोरो थोरो हुननि जी संगति में रहंदासीं त धीरे धीरे ई असांजे अंदरि बि शांती सब्रु अचणु चालू थी वेंदो इहो उन किताब में ॾाढो सुठे नमूने लिखियलु हुओ मां चाहींदमि इहो किताबु सभई पढ़नि तव्हांजे संतनि जी महिमा जो विस्तारु कनि